मी सुद्दा इंस्टाग्रामाचेर रिल्स करत किंवां शॉर्ट्स विडियो करता पूण त्य फोटोग्राफी इतक्या इजी ना इट इज म्हणजे खूब डिफरंट आसा कंम्प्लीिटली डिफरंट आसा किद्याक की फोटोग्राफी करतना आमी जस्ट एक पिक्चर क्लीक करत पूण आमी जवा रिल शूट करत तेवा आमकां शॉर्ट शॉर्ट विडियो काडून ती शूट करची पडटा आनी एकाच जाग्यार न्ह तर ती दोन तीन जागे आमकां बदलचें पडटात आमकां कपडेय बदलचें पडटात आनी आमकां चितचं पडटा की आमी कांय म्हणटलो जर तो आमी बलताना मात्सा खंय तरी चुकलो जाल्यार तो आख्खो शॉट आमकां डिलीट करून परत दुसरो शॉट काडचो पडटा पूण फोटोग्राफी करतना काय आमकां जस्ट एक पिक्चर क्लीक केलो दुसरो क्लीिक केलो तो पांच मिनटान काम सोंपलां पांच मिनटान तूं शंबर फोटो काडूंक शकता पूण जे शॉर्ट करताय ते रील केवा शॉर्ट करत तेवा तस नासता ज तूं मात्सो सुद्दा चुकलोय जाल्यार तूं सगळोच विडियो तुका तो दोन मिनटाचो शॉट तुका तो कॅन्सल करून परत शूट करचो पडटा सो फोटोग्राफी इतके रिल्स करपाक इजी नासता आनी रिल्स करतना तुका असं म्हणजे कोणाचो आवाज नाका आसता कांय नाका आसता सायडीकय कोण नाका आसता पूण फोटोग्राफी करताना जर सायडीक कोण आसा जाल्यार तो आमी एडिट करून ताका काडूंक शकत पूण विडियन तं काडपाक खूब मुश्कील आसा